میں شاہد جَیت پور سے بات کر رہا ہوں آپ مغل فوڈ سے بات کر رہے ہیں میں نے دو گھنٹے پہلے لنچ آڈر کیا تھا اس کو چیک کر کے بتائیں کیا وہ ریڈی ہے اچھا ٹھیک ہے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے آڈر میں سے دو نان روٹی اور ایک قورمہ کم کر دیجیے کیونکہ گیسٹ جا چکے ہیں اور میں نے انھیں کے لیے آڈر کیا تھا پلیز بھائی آپ میری بات مان لیجیے کچھ چارج ہے کچھ چارجیز لینا ہو تو لے لیجیے میں پیمنٹ کر دوں گا آپ کا بہت بہت شکریہ گڈ بائے